हेलो नमस्कार हँ नमस्ते नमस्ते हँ की हालचाल छै हँ हमरा आम कऽ पौधा लेबाक छलै एहि कोन एहिमे कोन अच्छा होयतै हमरा कलकतिआ चाहिए आ मुम्बइ चाहिए हँ हूँ हँ हँ हँ हमरा याद नहि हमरा पऽ नाम पता नहि छलै कि कोन मौसममे लगाएल जेतै की अच्छा होयतै हँ अच्छे हँ तऽ आम आम कऽ पेड़ लगेबै तऽ आइए अऽ कहाँ लगाबऽ पड़तै कोन जगह पर अच्छा हँ ई बात छै हूँ हूँ हँ हँ

अच्छा हँ हँ हँ ठीक छै हँ तऽ मिल जेतै हमरा कमसँ कम हँ दशगो पेड़ लेबाक यऽ बम्बइया कऽ आ दश गो पेड़ लेबाक यऽ हमरा कलकतिया कऽ मिल जेतै ने अच्छा हँ हँ हँ हँ सभटा कऽ रखू हम आबैत छी हँ हँ अच्छा हँ हँ हँ बढ़िआँ छै अच्छा अपना सभ बढ़िआँ छियै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ मुम्बइ कलक आ किशनभोग छै अपना पास किशनभोग छै अपना पास अच्छा हँ तऽ ओहो ले लेबै कमसँ कम हँ ओहो लै लेब दश ठो हँ तीसगो गाछ भऽ गेलै तीनू मिलाए कऽ दश गो कलकतिया दश गो मुम्बइया आओर अपना दश गो किशनभोग हँ हँ तीसगो हँ तीनू निकालि कऽ रखू ठीक छै ठीक छै नमस्कार ठीक ठीक